साढ़े ग्रां बिच दो हस्पिटल ना इक हास्पिटल ऐ इक हैल्थ केयर डिंसपैंसरी ऐ डिसपैंसरी बिच जेहडे़ होंदे छोटे छोटे जेहडे़ बच्चे न उनेंगी इंजकेशन बगैरा लगदे न और कुसे गी लग्गी जाए ते उसी बी थोह्डे़ बहुते मरहम पट्टी करी ओड़दे ना लेकिन हाॅस्पिटल जेहडे़ ऐ ओह् बहुत अच्छा ऐ जेहड़ा हाॅस्पिटल जेहड़ा ऐ ओहदे बिच उद्धर इक डाॅक्टर ऐ डाॅक्टर दा नाम ते शायद मिकी चेता नेईं ऐ इन्ना उद्धर दी इक डाॅक्टर ऐ बड़ी ज्यादा अच्छी डाॅक्टर ऐ जेहड़ी कि अपने पेंशेट जेहड़ा बी ओहदे कोल पेंशेट चली जा उस पैंशेट गी ओह् ठीक कीते बगेरा अग्गै रेफर नेईं करदा अगर ओहदे हत्थ बिच नेईं ऐ ते ओह् अग्गै रेफर नेईं करदी पर बड़ी अच्छी डाॅक्टर ऐ अस साढ़े ग्रां दे हां उंदी जेहड़ी ऐ ट्रांसफर जेहड़ी ऐ ओह् रोक्की ओड़ी ऐ दो तिन बारी जेहड़ी ऐ रोकी ओड़ी ऐ इन्ना अच्छा ऐ साढ़ा हाॅस्पिटल और हाॅस्पिटल च जेहड़ी ऐ एमबुलेंस बी है और छोटी एमबुलेंस बी ऐ और बड्डी एमबुलेंस बी ऐ कोई बी अगर ऐमरजैंसी पेई जाए ते ऐमंरजैंसी च ओह् ऐमवुलेंस कम्म आई जंदी ऐ और उद्धर दा जेहड़ा बाताबरण ऐ बड़ा अच्छा ऐ हाॅस्पिटल बिल्कुल साफ सुथरा ऐ झाडू बगैरा जेहड़ा ऐ पोचा बगैरा जेहड़ा ऐ लग्गेआ गै रैंहदा ऐ फरनाइल वाला और बी बडे़ अच्छे ना स्टाफ जेहड़ा ऐ ओह् बहुत अच्छा स्टाफ ऐ नर्सां बगैरा बी बडियां अच्छियां न और मतलब कि जेहड़ा बी पैंशेट चली जाए ओहदी बड़ी ज्यादा केयर होंदी ऐ पेंशेट गी टाइम उपर दबाइयां मिलदी ना टाइम उपर उसी ओह् रुट्टै बगेरा सारा कुछ मिली जंदा ऐ और सारा कुछ टाइम टू टाइम दिता जंदा है कि पेंशेट जेहड़ा ऐ ओह् कुछ इयां अपना सेहत जेहड़ी ऐ बिल्कुल ठीक ठाक रहे और बी हेत्थ दे बारे च जेहड़ा ऐ उद्धर बड़ा अच्छा कोई बी ऐसी कोई गल्ल नेई ऐ कि कोई चली गेआ ऐमरजैंसी ते उत्थै कोई स्टाफ दा बंदा उद्धर मजूद ना होऐ कोई बी ऐमरजैंसी पेई जाए ते स्टाफ दा बंदा उस्सै बेल्लै त्यार होंदा ऐ चाहे ओह् रांती इक बजे दा होऐ चाहे ओह् राती अद्धी रात की नेई होऐ ओर जेहड़ा स्टाफ ऐ ओह बहुत अच्छा ऐ हर इक टाइम टू टाइम पेशेंट गी कुछ ना कुछ मिलेआ जंदा ऐ और उद्धर दा जेहड़ा बाताबरण ऐ इने अच्छे बाहर दा इना अच्छा बाताबरण ऐ कि उद्धर बैठनै तांई सारा कुछ ऐ बेंच बगैरा दिते दे ना बड़ा अच्छा गार्डन बगैरा बनाए दा ऐ फुल्ल शुल्ल लाइये बैठने तांई बनाए दा ऐ और कुसै गी तकलीफ नेई होंदी पर्ची बी कटानी पौंदी ऐ पर्ची बिच थोह्ड़ी जेही तकलीफ होंदी ऐ कि लाइन बगैरा लग्गी दी होंदी ऐ ताकि बड़ा ज्यादा रश होई जंदा ऐ कुसै बेल्ले तां पर है बड़ा अचछा ऐ हाॅस्पिटल जेहड़ा ऐ बड़ा अच्छा ऐ कोई बी चीज ऐ उद्धर दी बहुत अच्छी ऐ स्टाफ गी लेइये होई गेआ जां फिर कोई बैठने तांई होई गेआ जां कोई गड्डी ऐबुलेंस होई जा पार्किंग लाने आस्तै बी बड़ा अच्छा उद्धर गड्डी पार्किंग बगैरा बड़ी अच्छा होंदा ऐ और जेहड़ी दबा ऐ जेहड़ी दबाई ऐ ओह् बी अजकल मिलदी ऐ उद्धर मोदी दा जेहड़ा कार्ड चले दे ना अजकल ओ बी बडे़ फायदे होंदे ना फ्री आपॅरेशन होई जंदे ना फ्री दबाइयां मिलदियां ना फ्री गै चेकअप होंदे ना बड़ा अच्छा जेहड़ा ऐ ओह् सिस्टम जेहड़ा ऐ ओह् निकले दा ऐ बड़ी अच्छी चीजां प्रोबाइड होआ दियां ना और बी जेहडे़ साढ़े प्रधानमंत्री मोदी होर ना उनें बड़ा अच्छा ओह् कीते दा ऐ जेहड़ा ऐ जनधन योजना दे जेहडे़ कार्ड जेहडे़ बगैरा बनाए दे ना उंदा बडा ज्यादा फायदा चुका दे ना लोक और हाॅस्पिटल जेहड़ा ऐ उंदी मदद बी करदा ऐ इनें सब कम्मे च हैल्प करवाने तांई ताकि अग्गै जेहड़ा पेशेंट ऐ उसी कोई तकलीफ ऩा होऐ कोई कुछ नेई होऐ जेहड़ा बी आंदा ऐ उसगी बड़ा अच्छा ओह् ट्रीटमेंट दिंदे न बडे़ अच्छी तरह गल्ल बात करदे ना औऱ बी पेशेंट कन्नै बड़ी अच्छी गल्ल बात करदे ना हर बेल्लै समाइल गै होंदी उंदे फेस उप्पर ता कि पेशैंट अगला इयां टेंशन ना लेऐ इयां नर्बस ना होऐ सब कुछ बिल्कुल बड़ियां तरीके कन्नै होंदा ऐ जेहड़ा साढ़ा हाॅस्पिटल ऐ एहदा स्टाफ जेहड़ा ऐ बहुत अच्छा ऐ बहुत अच्छी केयर करदा ऐ बहुत अच्छा स्टाफ ऐ इस्सी इयै नेहा स्टाफ हर इक जगह होना चाहिदा ऐ